भारत के कुछ लोकप्रिय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम डॉक्टर बिरबल साहनी डॉक्टर होमि जहाँगीर भाभा डॉक्टर कैलाश नाथ कौर और डॉक्टर सी वी रमन और डॉक्टर विक्रम साराभाई जिसमें से मुझे डॉक्टर विक्रम साराभाई पसंद है उन्होंने एक प्रसिद्ध वह एक प्रसिद्ध भारतीय के वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत को अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रारंभ किया उन्होंने इसरो कि इसरो का निर्माण किया उन्होंने सेकह शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए और गुजरात विद्यापीठ के केंद्र में विज्ञान भवन कि जैसे स्थापनायें की डॉक्टर विक्रम साराभाई ने विज्ञान और तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसका कारण उन्हे दो उन्हें भारत का अन्तर्राष्ट्रीय पितामह के रूप में जाना जाता है उन्हे भारतीय युवाओं में वैज्ञानिक सोच अन्तरिक्ष अनुसंधान में रुचि जगाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कार्य किए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक समृद्ध भारत के लिए शिक्षा विज्ञान तकनीकी और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया